जी हाँ इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाएँ आईं प्राकृतिक आपदा घटने की संभावना को कहते हैं जिसमें मनुष्य पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसमें वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं वातावरण प्रदूषित हो जाता है वन नष्ट हो जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत नुकसान पहुँचता है जिस शहर में भूकंप बाढ़ सुनामी भूस्खलन जैसी आपदाएँ आती हैं वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है लाखों लोग बेघर हो जाते हैं भारत के इतिहास में प्राकृतिक आपदा उनमें से कई भारत की जलवायु से संबंधित हैं जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है दस साल दो हज़ार तेरह मैं आई केदारनाथ आपदा में आज दस साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के ज़हन में तबाही के ज़ख्म हैं सोलह सत्रह जून दो हज़ार तेरह को आई आपदा में हज़ारों मौतें हुईं थीं इस दस सालों में केदारनाथ का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है इसी का नतीजा है कि ये इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोज़ाना करीब बीस हज़ार भक्त पहुँच रहे हैं सोलह सत्रह जून दो हज़ार तेरह को आई आपदा के बाद केदारनाथ में हुई तबाही का मंज़र बेहद खौफ़नाक था यहाँ चौराबाड़ी झील की बादल फटने से वहाँ भारी मलवा और विशाल बोल्डर ने तबाही मचा दी थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि कि शांत बहने वाली मंदाकिनी का विक्राल रूप ले लेगी तबाही मचा देगी उस रात सैलाब के रास्ते में आए सैंकड़ों घर रेस्टोरेंट और हज़ारों लोग बह गए जब इस जल प्रलय के बारे में पता लगा तो पूरा देश शोक में डूब गया आपदा में तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए जबकि पच पाँच हज़ार से अधिक लापता हो गए थे इतना ही नहीं आपदा में कई वर्षों बाद भी लापता यात्रियों के कंकाल मिलते रहे इस त्रासदी में मृतकों कि सही संख्या को लेकर तरह तरह के तरह तरह के क़ियास भी लगे गए लेकिन अब धाम में पहले से मुक़ाबले काफ़ी बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं केदारनाथ धाम भव्य हो गया है चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से त्रस्ती सुरक्षा दीवार बनाई गई है जिसमें मंदाकिनी व सरस्वती नदी के बाहर सुरक्षा कार्य किए गए हैं